असांजे रोज़मरा जी ज़िंदगीअ में केतिरा ई अख़र ईंदा आहिनि जेके असां ख़ासि वापिराईंदा आहियूं ऐं मुंहिंजे बि ख़ासि मुंहिंजे लाइ बि केतिरा अख़र इएं आहिनि जेके असां घणो वापिराईंदा आहियूं जीअं त दादी भेंण राम राम महिरबानी वापारु पैसो धंदो इहे अख़र एतिरा आहिनि जेके असां हमेशह पिया चवंदा आहियूं रोज़मरा जी ज़िंदगीअ में ऐं असांखे पंहिंजे सिंधीयत ते बिल्कुलु फ़ख्रु आहे असांखे सिंधी थियणु तमामु फ़ख्रु जी ॻाल्हि आहे त असां सिंधी आहियूं सिंधी कौम में पैदा थिया आहियूं ऐं असांजी मातृ भाषा जेका आहे सिंधी आहे छाकाणि त हर कंहिं कौम जी जेका सुञाणपु थींदी आहे उहा पंहिंजी भाषा थींदी आहे तव्हां कंहिं बि कुंड कुच्छ में रहो त तव्हांखे सुञाणपु कीअं मिलंदी चवंदा इहे सिंधी आहे त हुते ठक ॿियो जवाबु ॾींदो आहे अरे मां सिंधी आहियां त इएं करे छा चईंदो आहे पाण में मेल मिलाप थींदो ऐं केतिरा ई जेके ॼणा आहिनि उहा पाण में मिलंदा उन मां ग्रुप ठहंदा वेंदा उन्हनि जा ऐं काफ़ी सारे उन्हनि सां जुड़ंदा जुड़ंदा जुड़ंदा काफ़ी मेल ठवंदो वेंदो आहे इन करे मूंखे तमामु पंहिंजे सिंधीयत ते फ़ख्रु आहे मां सिंधी आहियां मूंखे पंहिंजे सिंधीयत ते नाज़ आहे